وعلیکم سلام جی آنٹی

جی میرے کو سینٹیس کیلکولیٹر چاہیے کتنے میں ہوگا جی جی سیمسنگ کا دیجیے کتنے میں ہوگا جی کچھ کم نہیں ہوگا میڈم ایٹ ہنڈریڈ تک ٹرائی ایٹ ہنڈریڈ تک ٹرائی کرئیے نا میڈم جی ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے کیش ہونا ہے پیسے آنلائن کر ڈالتے

سیمسنگ کا اوکے فائنل کر دیجیے ٹھیک شکریہ